بھارت میں کئی اہم ترین مقامات اور سیاحتی مقامات ہیں جیسے تاج محل ایک عظیم مغربی اصطلاحی تسمیم کی مثال ہے جو آگرہ میں واقع ہے قطب مینار دہلی میں موجود ہے اور یہ قدیم اسلامی مینار ہے وارانسی یہ مقدس شہر ہے جو گنگاندی کے کنارے واقع ہے اور اس کا اہم دینی اور تاریخی مقام ہے گوا ساحلی شہر گوا کو بھارت کی چھٹّی کا ریاست تصور کیا جاتا ہے اور یہ سیّاحوں سے بھرا پورا ہوتا ہے ممبئی ہندوستان کا سب سے بڑا شہر جس میں تجارت تفریح اور فن کی بہت زیادہ سکونت ہے